समस्तीपुर का मौसम ऐसा है ऐसे जाड़े के दिन में बहुत ज़्यादे ज़्यादा अथि जाड़े महसूस होता है बरसात के समय में ज़्यादा बरसात होता है जलमग्न की स्थिति बनी रहती है और तापमान में अचानक ऐसा बढ़ोतरी होता है कि गर्मी से आदमी बेहाल रहता है कभी कभी ऐसा मौसम होता है सुखाड़ की स्थिति बनी हुई रहती है मौसम में उतर फुतर बनते रहता है कभी कभी ऐसा होता है बेमौसम बरसात होता है तो फ़सल की भी बहुत हानिकारक होता है और कभी कभी ऐसा होता है से इतना बारिश होता है से आदमी बारिश से घर से बेघर हो हो स हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है से फ़सल भी लगाते हैं वो भी दह जाता है आदमी कभी कभी ऐसा होता है ऐसे खाने पर भी मुश्किल झेलना पड़ता है कभी कभी ऐसा होता है कि से गेहूँ में दाना होता है हवा चलती है पछुआ हवा उसमें दाना भी हो जाता है आदमी किसान को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है